हाँ जी क्या कौन जी अच्छा जी कहाँ पे

अच्छा तो आप कितने लोग हो अच्छा हस्बैंड वाइफ हो आप तो आपको पूरा मतलब फ्लैट पूरा पोर्शन चाहिए आपको या ओन्ली एक रूम चाहिए जैसे कि मैं पोर्शन में बताऊँ आपको जैसा पोर्शन लोगे तो आपको दो रूम मिलेंगे एक सेपरेट किचन मिलेगी विद फर्नीचर और पूरा हॉल रहेगा अपना और मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया रहेगा और बिल्कुल आपके लिए जैसे आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा और आप अगर एक रूम लेते हो तो उसमें किचन विचन कुछ नहीं मिलेगी आपको ओन्ली रूम मिलेगा उसमें आपको रहना खाना सब कुछ करना पड़ेगा जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है या फिर आप खाना बाहर बना खा सकते हो मैस वगैरह जो भी है तो आपको अच्छा किचन बालकनी हाँ जो हुआ वो आपको फ्लैट मैं मिल जाएगी किचन मिल जाएगी बालकनी मिल जाएगी और मिल जाएगा सब चीज़ें

जी जी लाइट का बिल आपको अलग से देना पड़ेगा उसके लिए आपके लिए अलग से मीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा चार्जेस ये है जैसे कि आप फ्लैट ले रहे हो आपको फ्लैट बिल्कुल एक्यूरेट पड़ेगा कुछ छः हजार का

पानी तो उसी में इन्क्लूड है बिल्कुल पानी की कोई दिक्कत नहीं है और लेकिन जो बिल है वो अपना अलग से रहेगा छः हजार के प्लस इंक्लूड नहीं है उसमें ठीक है और मेंटेनेंस वगैरह लगेंगे दो सौ ढाई सौ रुपए जो भी आपके साफ सफाई के रहेंगे हमारा वर्कर आता है वो साफ सफाई करके जाता है हफ्ते में एक बार तो उसके लगा करेंगे जी है न हमारी जो पूरी बिल्डिंग उसके बगल में एक पार्क है आप वहाँ पे रोज घूम सकते हो बैठ सकते हो पार्क है वहाँ पे पूरा मार्केट ही आसपास है सब्जी वगैरह की भी आपको लेनी हो तो वहाँ पे भी सब पास है कोई दिक्कत नहीं है

नहीं नहीं नहीं वो क्या है आप फ़िल्टर भी लगवा सकते हो आरो लगवा सकते हो अगर आपको चाहिए अलग से तो जैसे की पूरी बिल्डिंग के लिए पानी आता है वो तो अब जैसे जिसको आपको मीठा लग रहा है तो आप आरो लगवा सकते हो हाँ मीठा ही पानी है क्योंकि देखो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग पानी है

जी जी तो आपको मैं बता दिए रुपए बता दिए छः हजार और ज़्यादा आना जाना लोगों का नहीं है उसमें मतलब ऐसा नहीं कि आपके यहाँ लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं कभी कभी

हाँ वहीं मैं पूछने वाला था आपसे कब तक के लिए चाहिए आपको एक साल के ऊपर कम तो नहीं है इससे जी तो एक साल को आपका एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा क्योंकि हम फ्लैट दे देते हैं एक बार भरोसेमंद लोगों को देते हैं तो हमारी बिल्डिंग में कम से कम ऐसे लोग हैं जो कम से कम छः छः सात सात दस दस सालों से रह रहे हैं तो हमको आपको एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा जैसे आपने बोला एक साल के लिए रहना है आप कहाँ पे काम करते हो हाँ अच्छा अच्छा यहाँ पे ही है वो जी जी हाँ हाँ ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो आपके एक साल के एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं आप बढ़िया रहो लेकिन लोगों का ज़्यादा आना जाना नहीं रहेगा ये उसमें अच्छा देख लीजिए मैं आपको दिखा दूँगा ये मेरा नंबर है आप मेरे से बात कर लीजिएगा ओके